हमर गाम मे बहुत रास किराना दुकान अछि खास कऽ के जे ई करोना आयल आओर लॉकडाउन भेल बहुत रास आदमी बाहर सॅं नौकरी छोरि छोरि के या नौकरी छूटि गेलनि तऽ गाँव अयलथि आर दुकान सब खोललथि हँ किराना के विभिन्न तरहक तऽ हमर सभक पर बहुत रास किराना के दुकान अय जाहिमे होलसेलर सेहो छथि आओर खुदरा विक्रेता सेहो छथि तऽ हमसब जाइ छी खरीदै लऽ तऽ किछु मोल भाव करै छी तेकर बादे पाइ दै छियै मोल भाव के बिना कियाक तऽ अधिकतम खुदरा मूल्य समान पर लिखल रहै छै आओर दुकानदार चाहैत रहै छै जे हम ओहि मूल्य पर समान बेची लेकिन ओहिमे बहुत रास मार्जिन रहैत छै तऽ हमसब ओकर मोलभाव केलहुॅं आ हुनका कहलहुॅं जे ई अधिकतम खुदरा मूल्य छै तऽ एहिमे जे अहाँके घटा सकै छियै ओ कम से कम घटा दिऔ तकर बादे हम सब पाइ देब तहि दुआरे मोलभाव केनाय जरूरी रहै छै और अधिकतम खुदरा मूल्य पर समान अंतिम मूल्य रहै छै कम से कम दाम पर खरीदी